हँ मधुबनीमे उत्तर बिहारक सटल उत्तर बिहारक सबसे सीमान्त जिला छै जे बाढ़िक चपेट मे सेहो रहै छै तै काफी सारा सरकारी संसाधनक जे जल के आ अथी के संसाधनक जे छै से क्षति होइ छै काफी सारा आ एकर अलावा जे एतुका धाती छै मिथिला पेंटिंग शिल्पकला लोककला एकरा सबके एकटा विकसित बाजारके विकसित प्लेटफोर्म के बहुत रास स्वरोजगारक सृजन कयल जा सकैत छै एकर अलावा बुनियादी ढाँचा के मामला मे देखल जाय तऽ स्वास्थ्य सेवा मे बहुत रास सुधार अपेक्षित छै जते भी अस्पताल छै ओहिमे चाहे नियमित डॉक्टरक आवागमन हो वा टीकाकरणक हो जनजागरणक लेल जे छै से लोकसब ओहिमे आबै ओहि के लेल काफी कुछ करबाक आवश्यकता छै